हेलो हँ कहली जे कॉल जे केलिए ने कहली जे नमस्ते कहली जे सरकार कि किसब देलक हँ से हमरा तनि कहू ने हुँ

हुँ आओर गाममे रोड उड केहन हइ बनैए कि नहि हुँ

हुँ राशन पानी फ्रीमे मिलैए कि पाइ दऽ कऽ हुँ ठीक हइ तऽ कोनो तरहके दिक्कत नहि ने

हुँ हुँ इहएसब दुआरे हम अहाँके फोन कएली हँ

हुँ उँ ठीक हइ

किनका देलिए रहै हुँ हुँ तऽ डाइरेक्ट जाइऔ चलिऔ सब आदमी मिलिकऽ ब्लॉक ब्लॉकेसँ सब काम भऽ जेतै

मुखिआके जितेलिए वार्ड मेम्बरके जितेलिए तऽ ईसब नहि करै छथिन कथीलए जितबै छिए गाम आब टोलामे वार्ड मेम्बरके आओर मुखिआके इएहसब दुआरे ने जे सबकिछुके ताकुत करथिन आओर जब ईसब नहि देखभाल करै छथिन